मुंहिंजो नालो भारती आहे मुंहिंजी ॿ न्याणियूं आहिनि लता ऐं ख़ुशी हिकड़ी कॉलेज में पढ़ंदी आहे ऐं हिकिड़ी यारहं में ॿई सुठो पढ़ंदियूं आहिनि कलाऊं बि सिखनि पियूं हिकु महंदी में ड्रॉइंग में संगीत में बि सुठो आहिनि असां संडे संडे ते सिटीलाइट लाइ सत्संग में वेंदा आहियूं साईं टेउराम जो असांजो नालो वरितलु आहे मां घर में लेस पटियूं वारे कम कंदी आहियां मुंहिंजी न्याणियूं मुंहिंजी हेल्प बि कंदियूं आहिनि ठीकु आहे असां पंहिंजे घर में ख़ुशि आहियूं हा भाड़ा टाइम ते भरूं पिया सभु कुझु असांखे सुठो ई पियो हले मुंहिंजे पापा जी हिकु साल पहिरियों डेथ थी वई त थोरो घर जो माहोल थोरो असांजो डिस्टब थी वियो पर हाणे मम्मी खे ॾिसी करे मुंंहिंजा भाउर ग़रीब आहिनि अञा मुंहिंजी शादी थी कोन्हे उन्हनि जी बि टेंशन अची वई आहे मुंहिंजे मथे ते मुंहिंजा भाउर खे मां चवां थी की सूरत में अची करे कमायो हिते कुछ कयो त तव्हांखे सुठी लाइफ मिलेव न्याणी सुठी कया ग़रीब घर जे करे शादी करे हिते रहो पर उए चवनि था न की असां रतलाम मेयूं रतलामी थी कयूं ऐं मां वरी चवंदी आहियां मुंहिंजी न्याणियुनि खे बि थोरो साहरो मिली वञे मूंखे सहारो मिली वञे मुंहिंजे भाउर हूंदा त मम्मी बि चवंदी आहे की हा पर भाउर न मञिंदा आहिनि ऐं मम्मी खे बि मां चवंदी आहियां भला तू ई अची वञु त मम्मी चवंदी आहे न हाणे मां सोचा ती के न्याणियूं वॾी थी थियनि टे चारि साल में उन्हनि जी शादी वादी करे मां ई उते वेंदमि हली उहो ई मूंखे सही थो लॻे की मम्मी जी बि शेवा थी वेंदी ऐं पप्पा बि हाणे उतां मथा खां ॾिसंदा हूंदा के माउ जी शेवा करे पई त मता हुतां आशिर्वाद मिली वणे मूंखे ऐं भॻवान करे भाउरनि जी बि शादी झटि थी वञे इहो ई आहे ॿियों कुझु बि न